गुजरात में कुझु लोकप्रिय धार्मिक ऐं अध्यात्मिक स्थलु कहिड़ा कहिड़ा आहिनि जिते माण्हू घुमी ऐं सांस्कृतिक परंपराऊं जे बारे में सम्झी ॼाणी सघनि था ऐं वञी सघनि था मंदिर मट आश्रम महिपतराम रूप राम आश्रम शिवानंद आश्रम वण नगर मट जीअं की स्वामी लीलाशाह आश्रम अंबे धाम मंदिर ऐं अहिड़ा जा अहिड़ियूं जाम सारियूं जॻहियूं आहिनि जिते माण्हू वञी सघनि था पिया ऐं सम्झी सघनि था पिया